हलो हलो हरि ओम अंकल अंकल तव्हां नंदलाल अंकल था ॻाल्हायो त तव्हां अन इहो शूटिंग जो कमु कंदा आहियो न हा हा त मूंखे छा मुंहिंजी आहे न नियाणी आहे हुनजी शादी आहे वीह दिसम्बर ते त जेके इहे शादी खां पहिरीं प्रीविडिंग शूटिंग कबी आहे न त मूंखे छा हुन जा सुठा आहे फ़ोटू कढाइणा आहिनि त मूंखे ख़बरु पई आहे की तव्हां सुठा कढंदा आहियो तव्हांजी चार्जिस वग़ैरह छाहे अंकल चार्जिस घणी अथव तव्हांजी अछा पंजाह रुपया त पोइ अन घणियूं अन फ़ोटूं कढाइजनि अंकल प्रीविडिंग शूटिंग में हा त पोइ तव्हां अन हिकिड़ो कमु कयो मां अन तव्हां इहे मूंखे फ़ोटू ॾाढा सुठा कढी ॾींदा न त मां अन पोइ शादी में ब तव्हांजी बुकिंग खणी छॾींदीमांव भई जीअं लाॾा थी विया बहिराणो थी वियो ऐं अन डिनर थी वई राति जी वेॾी थी वई हा त पोइ अन मां तांखे ऑर्डर ॾियांव भले त पंजाह रुपया वठंदा न हा पर अंकल पनो वन कीअं हूंदो हुन जो एल्बम जो भई अल्बम में जीअं फ़ोटू हूंदा आहिनि न हुन जो पनो वनो कीअं हूंदो भई बिल्कुलु ईअं पतलो बि न हुजे हा भई जीअं सुठो लॻे भई चार माण्हू ॾिसनि साम्हूं वारा त भई सुठो लॻे न एल्बम अछा ईएं त पोइ अंकल अन कहिड़ियूं जॻहियुनि ते वठी हलंदा प्रीविडिंग शूटिंग करण लाइ केरी जॻहियुनि ते हलबो हा भई प्रीवेडिंग त कढिणी आहे त भई जीअं भई पंहिंंजा हिते कच्छ में जीअं आहिनि भुॼ थी वियो भुॼ थी वियो जीअं

त आदिपुर में त अंकल एॾा स्थल कोन आहिनि न भई थोरो परियां हुजे न जीअं पहाड़ी एरियो हुजे भुॼ हुजे भुज में सुठा सुठा मन अंकल भुज में ब वॾा वॾा स्थल सुठा अथव वॾा वॾा माना ॾिसणु लाइक़ु त भुॼु में हिन पासे तव आदिपुर में एॾो कोन अथव ख़ासि भुॼ पासे हा भुॼ पासे सुठा सुठा अथव स्थल हा भुॼ थी वियव नारायण सरोवर थी वियो कोटेश्वर थी वियो

लखपत थी वियो त पंज छह जेके इहे तव्हांखे मां नाला ॿुधायांव थी न त उते तव्हां इहो कमु चालू करे छॾो त पैसा कीअं वठंदा अंकल एडवांस वठंदा कि भई पहिरीं कमु थी वेंदो प्रीविडिंग शूटिंग जो पोइ अछा पहिरीं एडवांस वठंदा न त पहिरीं त अंकल अधु वठंदा न एडवांस त कोई ॻाल्हि कान्हे मां शाम जो अचांव थी ऐं तव्हांखां रूबरु अची करे मिलांव थी तव्हांखां संपर्क कयो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो पर अंकल कमु सुठो कजो कम बढ़िया कजो अंकल हा सुठो ई कमु कजो त पोइ शादी में बि तव्हांखे ई बुक कराईंदीमांव ठीकु आहे न अंकल जय झूलेलाल